जेह्ड़ा मेरा फेवरेट सब्जैक्ट ऐ ओह् ऐ इंग्लिश जो स्कूल बिच कालेज बिच्च इंग्लिश मिगी कीऽ पसंद ऐ की इंग्लिश मिगी इक्क इज़ी लैंग्वेज़ बी ऐ होर टफ लैंग्वेज़ बी ऐ इंग्लिश अस हर जगह यूज़ करी सकने आं मतलब कुदै बी अस बाह्र जाचै जि'यां कोई बाह्र गेआ घुम्मनै गी गेआ मतलब हर इक गी साढ़ी मदर टंग ते आंदी निं ऐ ठीक ऐ इंग्लिश जेह्ड़ी ऐ ऐसी लैंग्वेज ऐ जेह्ड़ी आल वर्ल्ड बिच्च बोली जंदी ऐ ते असें गी बी इंग्लिश बोलना चाहिदी ऐ जि'यां इंग्लैंड बिच्च होइया बाह्र देश बिच्च इंग्लिश उं'दी मदर टंग ऐ ते अस अगर उं'दे सामनै अगर डोगरी च बोलचै ते उ'नें गी समझ नेईं आनी ते ओह् इंग्लिश अगर साढ़े कन्नै बोला दे ते असेंगी ओह् इज़ली समझ आई जानी ऐ ते में इस्सी एंजाय तां करनी कि इस्सी बौह्त मजा आंदा सिक्खनै बिच्च इंटरस्टिंग इंटरस्ट लेइयै बंदा मतलब इस्सी सिक्खदा किश कि'यां बंदे बोलना इक मतलब तालमेल इक दुए बंदे कन्नै कि अस इक पढ़े लिखे दे अस कि'यां सेही होन्ने कि अगर अस इंग्लिश बोलचै अगर इंग्लिश गै साढ़ी टुटी फुटी दी होऐ ते लोक इ'यै सोचदे कि एह् ग्राईं ऐ इसगी कुछ निं आंदा एह् बेकार ऐ ठीक ऐ ते एह्बी साढ़ी लाइफ बिच्च इम्पार्टेंट ऐ बौह्त गै जैदा मेरे स्कूल बिच्च मेरे स्कूल बिच्च होर बी बड़े फेवरेट सब्जैक्ट हे हिंदी होइया मैथ ते निं हा हिंदी इसदे बगैरा सारे सब्जैक्ट ऐ हे पर इंग्लिश जेह्ड़ी ऐ एह् मिगी सब तू जैदा फेवरेट ऐ एह्दे ई इंग्लिश बौह्त लैंग्वेज ऐ में चाह्न्नी कि सारें दी फेवरेट होनी गै चाहिदी बौह्त मजा आंदा जेल्लै अस इंग्लिश गी बोलने आं इंग्लिश गी सिक्खनै आं मतलब अस कि'यां इंग्लिश बोलचै अस हर इक चीज मतलब इंग्लिश बिच्च सिक्खने ते असेंगी इंग्लिश बोलनी चाहिदी असेंगी इंग्लिश जेह्ड़ी ऐ हर इक जगह यूज़ होंदी हर इक कालेज हर इक इंस्टीच्टयूट हर इक्क यूनिवर्सिटी बिच्च बड़ी यूज़ होंदी ऐ साढ़ी भाशा इक पढ़ी लिखी दी अगर अस इंग्लिश अगर स्हेई तरीके कन्नै बोलचै उस्सी स्हेई तरीके कन्नै अगर अस युटीलाइज़ करचै पैह्ले ते अस लग्गने आं कि अस पढ़े लिखे दे आं अगर अस अपनी मदर टंग कुदै बाह्र जाइयै यूज़ करगे ते कुसै गी समझ आनी गै निं ऐ ते इस्सै तरीके कन्नै अगर अस इंग्लिश अच्छे तरीके कन्नै अग्गें सिक्खगे ते इस्सी अच्छे तरीके कन्नै बोलदे मतलब असेंगी आंदा होऐ कि असें इंग्लिश कि'यां बोलनी तुस बाह्र जाइयै अस कुसै कन्नै बी इंटरेक्ट करी सकने हून अस बड़ी अच्छी तरीके कन्नै इंटरेक्ट करी सकने आं ते मेरी इ'यै सलाह् कि इंग्लिश सिक्खो उस्सी बोलो ते उस्सी समझो बौह्त गै अच्छी ऐ इंग्लिश